आंहाथ' दा रावबो मानसि गैया नालाय बुरि सासे दङ आरो फिसौ सासे दं फिसौआबो उन्दै बेनिखायनो माब्लाबा माब्लाबा आं ओंखाम ओंख्रि सङो ओमफ्राय फिसौआ नायबाय थायो फिसौनोबो आं सम सम बेबायदि ओंख्रि ओंखाम संनो फोरोंबाय थायो गेसफोर माबायोब्ला गेसखौ ओरै फिदिंनांगौ ओरै सावनांगौ होन्नानै आं बेबायदि फिदिंनानै दिन्थियो ओमफ्राय बिसौआबो दा रोंबाय गेसखौ माबानो बिखौ ओंख्रि संनो फोरोङो आङो ओंख्रिखौ सिगां सामब्राम फानलु हाग्रोबाय सामब्राम बानलु हाखांनायनि उनावहाय सारायाव थाव सेरबाय थाव सेरनानै जेब्ला थावा दुङो अब्ला आङो बिखौ सामब्राम बानलुखौ होहोबाय ओमफ्राय एवबाय एवनायनि उनावहाय सामब्राम बानलुआ एसे खामोब्ला जिखुनु बेदरफोर नङाब्ला आलुफोरखौ आङो होसन होबाय ओमफ्राय बेखौ एवहोनानै आरोबाव बेखौहाय आङो बेबायदिनो हालदै बायदिसिना होहोनानै संख्रि होनानै बेबायदि एवहोयो बेबायदि एवहोनानै बियो एसे रोंबाय दा एसे संनो रोंहांबाय बियो बेबायदि फोरोंयै फोरोंयै रोंहांबाय बेनिखायनो बियो दा आं गैयाब्लाबो बिबैआ नायबाय थायो बिनि संनाय मानायखौ किन्तु बियो दा संनो रोंहांबाय आरो गेसखौबो सालायनो रोंबाय माब्रै सावनांगौ माब्रै सावनांआ बेखौबो गेसखौबो रोंहांबाय ओमफ्राय बे ओंखाम ओंख्रिखौबो बियो सावनो रोंबाय ओंखामखौबो आंङो बे माबायावनो प्रेसार कुखारावनो संहोयो बिखौ प्रेसार कुखाराव बियो संहोनानै आंनो सुनानै बिनो माबा होयो आङो सावहोयो संहोयो संनायाव माब्रै संनांगौ बेखौ आं फोरोंखाबाय बेखौ बियो एसे रोंबाय दा रोंनानै बियो हारसिंयैनो संनो होब्लाबो हासै आरो अब्लाबो बियो संनो मानो एसे गियो आरो गिदबो खिन्थु गेसखौब्ला बियो सालायनो रोंखाबाय गासैखौबो बेनिखायनो आङो आं गैयाब्लाबो माब्लाबा नोंसोर बेबायदि सालाय नांगौब्ला बेखौ बेबायदि संदे बाबु होन्नानै आं बेबायदि बुंनायाव बियो मोजां रोखोमै दा संनो रोंबाय आरो ओमफ्राय ओंखाम संखांनाय उनाव ओंख्रि ओंखाम गासैखौबो संनानै बियो बेबायदिनो गेसखौबो खोमोरनानै दोन्नो रोंबाय बांद्राय गिदिर नङा आथ बोसोरनिल' बे गथ' आथ बोसोरनि गथ'आनो बिबादि रोंबाय आरो फोरोंनानै ओमफ्राय माब्लाबा आं गैयाब्ला बिबैआ फोरोंङो बेबायदि ख्लामनांगौ होन्नानै बिबैआथ' संनो रोङा गेसाव गियो बियो बिसौ गोरलैआसो फोरोङो बिखौ संनो फोरोङो बिसौआसो फोरोङो बेखौ ओरै खालामनांगौ बिखौ ओरै खालामनांगौ होन्नानैहाय बुङो खिन्थु बिबैआ दा होनब्लाबो गिनानै सङा बे कुकारावहाय बेनिखायनो आं बिसौखौहाय मोजां बिबायदि फोरोंबाय थायो संनाय खावनाय ओमफ्राय मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौबो आं फोरोंबाय थायो गिदिर मानसिफोरजों माब्रै रायलायनांगौ बेखौ आं फोरोङो रायलायनायफ्रा माबोरै जानांगौ माबोरै जानाङा बेखौ आं फोरोङो सोङोब्ला सोरबा गेदेर मानसिफोर सोङोब्ला नों मा मावो नों स्कुलाव थाङोना थाङा होनब्ला नोंङो मोजां खिन्थानांगौ सिदा मोखांजों मोखां नायनानै खिन्थानांगौ नायखे नुयखे खालामनानै नों माब्लाबाबो गेदेरफोरजों रायलायनो नाङा फेस टु फेस मोजां थानानै रायलायनांगौ होन्नानै आङो बेबायदि आंनि बिसौखौ आं फोरोंबाय थानायखाय बिसौआ बेबायदि रायलायो मानसिफोरजों सोरबा माबा मोनसे सोंब्ला बि स्रा स्रा खोन्थागोन बेनिखायनो आं आंनि फोरोंनायाव दा बे बिसौआबो एसे मोजांयैनो रोंबाय आरो बियो दा थाखो थामावल' बियो फरायगासिनो दं इंलिस मिडियाम बिमा बिफाया गोजानावसो थायो हादानावसो थाहैयो बेनिखायनो बे बिसौआ आंजों थाफानायखाय आङो बिखौ फोरोंबाय थायो आरो बेबायदिनो फोरोंबाय थानायजों बियो दा गासैखौबो रोंजोबबाय बिबैखौ बियो दा फोरोंबाय थायो बिबैआ रोङा नालाय बिबैखौ बियो फोरोंबाय थायो बिदि संनांगौ बिदि खालामनांगौ बिदि खालामनांगौ होन्नानै बेबायदि बिनि दारैनो दा बिबैआबो एसे नलेजाव फैबाय बियो माब्रै ख्लामनांगौ माब्रै ख्लामनाङा गेसखौहाय बे एसे रोंहांबाय बिसौनि जुगिदियैनो बिबैआबो रोंहांबाय बिबैआथ' मावनो हाखाया अब्लाबो माब्लाबा गोबावजों खेबसे बेबायदि बिसौआ फोरोंबाय थायो आरो बिखौहाय दा बिसौनि फोरोंनायाव बिबैआबो इसे मोजांआवनो फैबाय रोंबाय बेनिखायनो आङो बिसौखौ जेब्लायबो फोरोंबाय थायो बिनि स्कुल थांनाय फैनायावबो नोङो रावजोंबो रायलाया बालियैबो थानो नाङा नोंसोर स्कुलाव फैयोब्ला थांनाय फैनाय गासैबो मोजां सोमोनदो लानांगौ होन्नानै आङो बेबायदि बिसौखौ बुंबाय थायो